हॅलो हॅलो सर आं कशें आसा तुमी म्हाका सांगपाचें आशिल्लें की आमच्या कॉम्पावंडाक व्हडलो कंपाउंड तो थंय आमची बिल्डींग आसात आनी थंय सगळ्यो हळशीक जावन पडिल्ली आसा कोण कचरो व्हरपा येनात कोण ना तेन्ना गार्बेज जी आसा ती हळशीक जाता आनी सगळ्या घाणी पसरल्यात तेन्ना कोण वखदय माननात कांय माननात कांय करनात तेन्ना तुमी वेस्ट मॅनेजमेंटाचे अधिकारी हे नात्यान हांव तुमचे कडेन उलयतां तेन्ना तुमी हे हेजेर लक्ष दिवचें आनी कशें तरी परिस्थितीन थंय हजर रावचें आनीक आमकां कशें किदें करपाचें आनी तुमी किदें करतले हालीं तर कचरोच कोण व्हरना थंय आनीक वेट वॅस्ट आनी सुको कचरो हो तसो सगळो पडून आसा आनीक सगळीं आम ल्हान भुरग्यां आनीक जाणट्यांक सुद्दां तेजे त्रास जातात आनी सुणी आनी माजरां सगळीं थंय येवन पडटात तेन्ना तुवें तुमी तेजेर कितें तरी एक्शन घेवचें अशें म्हाका जाल्यार दिसता आनीक सांगपा म्हणल्यार निवळसाण ही सगळी गरजेची आसा आनी दुयेंसां सगळीं वाडिल्लीं आसा तेन्ना तुमी हेजेर चडान चड बेगीन बेगीन एक उपाय काडचो आनीक तें निवळ करून घेवचें अशीं म्हाका हांव आस्त बाळगितां आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तुमी बेगीन बेगीन हेजेर उपाय काडटले म्हणून